हांव बारीकपणा साकून श्लोक कविता अभंग हे वाचुनूच आयल्लो आसा श्लोक म्हणपाक किंवा आयकोपा म्हाका खूब बरें दिसता त्याच म्हणटा तेन्ना तेचें गान हें खूब म्हाका आवडटा तेजो ओर्द बी म्हाका लाभदायक आसा श्लोक म्हणटले जाल्या खुबशे आसा आणी तेचो परिणाम म्हणल्यार समाजा भितर हांवें कशें वागप हें त्या श्लोकाच्या थ्रू हें म्हाका शिकपाक मेळ्ळें आसा आनी श्लोक हे खुबशे आसा आनी ते वाचून म्हाका बरें दिसलें